औ हाब दङ दंनायालाय ए दे सोंगोन आं दंनायालाय दङ ओइ पन्सास साथि हाजार गाहाम होनोलै दामानो बुरजाथार रायज्लायफैयो रायज्लायनानै लालायफैदो सोंलाय मालायनो मोनगोन मोननायालाय रायज्लायनानै लाफै

सोंलाय फैनानै सोंलाय लायफैदो होनबानो मोननो हागौ फैनानै रायज्लायफैनानै लाफैदोब्रा रायज्लायनानै फैसाफोरखौ लाना फैखानानै दाम दर थिग खालामखादो ओमफ्राय लादो फैदो दे बेसेबां खमायनो हायो नोंनि गोसोसै

मानसिफोर लानानै थांनोसै मानसिफोर लाबोनानै माबानानै नों फैबानो मानसि लिंखानानै थागोन आं साब्रै साबासे

लेखा फरा खालामाबालाय बोरैथो जानो दामा बे रायज्लाय होनलायावनो बे माबानानै लाना फैनानै सों रायज्लायनानै एसे माबासोबा जाया बे

आसिनो फनसास हाजारसोबा